जेह्ड़ा कोई लेखक बगैरा होंदा ऐ जां कुसै गी लिखना पसंद ऐ जां कोई मतलब जि'यां में अपनी गल्ल कीती ऐ कि मिगी कविता जां फिर श्यरियां शुयरियां लिखना पसंद ऐ ते सबतू जरूरी एह् होंदा ऐ कि जे बंदा लिखदा ऐ ते उस्सी ना अपना अपना बनाए दा कुछ मतलब उस्सी जेह्ड़ा कोई लिखदा ना बंदा सबतू बड्डी गल्ल होंदी ऐ कि उस्सी केह् फील होंदा ऐ ओह् केह् सोचदा ऐ ओह् सब कुछ उस्सी जेह्ड़ा मतलब कि ओह् सोचदा ओह् गै उस्सी तोआरना होंदा ऐ एह् निं कि ओह्दे दमाग च कुछ होर ऐ ते ओह् लिखा दा कुछ होर ऐ जां कुसै होर दा कापी करियै लिखी ओड़ेआ एह् चीज़ काफी गल्त ऐ जिसलै बंदे गी लिखना होऐ ना उस्सी अपना दिल दमाग सब इक चीज मतलब लाना ऐ ते ओह् बस लिखने च लाना ऐ एह् काफी बार होंदा ऐ कि जिसलै असें गी लिखना होंदा लेकिन साढ़े दमाग च कक्ख निं आंदा मतलब मन ते ऐ लेकिन उसलै कक्ख निं चलाऽ दा दमाग गी मैं इस मतलब इ'यां ऐ कि में लिखां केह् ते उसलै काफी जैदा दमाग खराब बी होंदा ऐ कोई बड्डी गल्ल निं ऐ काफी बार होंदा ऐ काफी लोकें कन्नै होंदा ऐ मैं ते चलो ठीक ऐ में ते कोई इन्नी मती फेमस निं ऐ जां में अपने शौक बास्तै लिखनी ऐं जेह्ड़े लोक मतलब फेमस ऐं लेखक जेह्ड़े होंदे ऐं ओह् उं'दे कन्नै बी एह् चीज़ होंदी ऐ ते में केह् करनी में अपनी गल्ल करांऽ ते में केह् करनी आं कि जेह्ड़े बड़े फेमस फेमस लेखक बगैरा जां कविता जेह्ड़े लिखदे ऐ मैं केह् करनी आं कि उं'दी कविता कवूता पढ़नी आं ओह्दै कन्नै केह् होंदा ऐ कि मेरा जेह्ड़ा दमाग होंदा ना अपना ते चलो नेईं अवा दा लेकिन में उं'दा पढ़ियै ना इ'यां होंदा ना कि बंदे गी सकून मिलना जेह्ड़ा चीज मतलब जेह्ड़ा बंदा इ'नें चीजें च काफी जैदा इंट्रस्टिड होंदा उ'नें उस्सी ना एह् सब चीजां पसंद औंदियां ओह् फिर केह् करदा ऐ कि एह् सब चीजें पढ़दा ऐ ते उस्सी खुशी मिलदी ऐ बेशक्क नेईं लिखदा लेकिन उस्सी खुशी जरूर मिलदी ऐ ते मैं बी इ'यां करनी आं जिसलै मेरे कोल कोई आइडिया निं होंदा मैं दुए दा पढ़ियै खुश होन्नी आं हां फिर में बट में इस्सी एह्दे च में कक्ख निं करी सकनी आं नां कोई करी सकदा होर मैं एह्दै बास्तै कोई पढ़ाई पढ़ूई निं कीती दी ते में केह् करनी आं कि कक्ख निं बस जिसलै दमाग च कुछ आ'वै जि'यां कोई नमां थॉट बगैरा अ'वा दा ऐ ते हां फिर में उस्सी तोआरनियां बट एह् चीज़ ऐ कि दुए दा कापी करियै नेईं लिखना ऐ जेह्ड़ा कुछ दिल दमाग च अ'वा दा ऐ ओह् तोआरो क्योंकि जेह्ड़ा अपना लिखे दा अपने सोचे दा होंदा ना ओह् इक ते आपूं बी खुश होंदा बंदा उस्सी लिखियै इक ना दुए दे दमाग च जेह्ड़ा दुआ उस्सी पढ़ग ना ते उस्सी बी खुशी होग कि लग्गग कोई नमीं चीज़ पढ़ा दा ऐ तां गै मिगी इ'यां लगदा ऐ कि जेह्ड़ा लिखना होऐ ना ते लिखना इक बड़ी इक मतलब इस्सी आक्खां कि इक बड़ी इक अलग तरीके दी कला ऐ जेह्ड़ी सारें कोल निं होई सकदी बट जेह्दे कोल होऐ ना उस्सी बड़े शैल करियै तरीके कन्नै बरतना चाहिदा ऐ